ہیلو جی ابو السلام علیکم جی آپ نے موبائل لے لیا جی تو آپ سے جو میں بتا رہا تھا ڈی جی لاکر وہ آپ انسٹال کر لیجیے موبائل میں

اس سے یہ فائدہ ہے آپ اپنا آدھار کارڈ پین کاڈ پاسپوٹ اور کئی سارے ایسے ڈاکیومینس ہیں جو آپ اس کے اندر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کہیں آپ جا رہے ہیں آپ کو ڈاکومینس کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کے وہ گھر رہ گئے تو آپ ڈی جی لاکر کھول کر کے ان ڈاکومینس کو دکھا سکتے ہیں جیسے آپ بائک لے کر کے گئے کہیں راستے میں آپ کو پولیس نے روک لیا آپ کے پاس گاڑی کی آر سی نہیں ہے یا لائسینس نہیں ہے تو آپ ڈی جی لاکر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے دکھا سکتے ہیں جی یہ ڈی جی لاکر ایپ بہت بڑھیا ایپ ہے آپ کو کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی ڈاکومینس کی تو ڈی جی لاکر خولیے اور وہ دکھا دیجیے جی ٹھیک ہے السلام علیکم